आम जीवन समाचारपर ही टिकल हय आओर जैसे कि कभी भी हम समाचार सुनैके लेल काफी उत्साहित रहै छी कभी कभी हम खेलमे मैच जब होइए क्रिकेट होइए फुटबॉल होइए बैटमिन्टन होइए भारतके पक्षमे हमसब अच्छा देखै के चाहै छी आओर बहुत उत्साहित रहै छी मैच क्रिकेट खेल देखैके लेल अच्छा अच्छा मनोरञ्जन हमसब अइ तरीकेसँ देखै चाहै छी जे अच्छा समाजके लेल बहुत ही मतलब स्वच्छ हो सुन्दर हो ई सबके लेल ओकरा बाद जब मनोरञ्जनमे काफी काफी गन्दा सीन दै यऽ उ नहि होइके चाही व्यापार भी अच्छा होइके चाही व्यापारमे हमरा हितके लेल कोन कोन व्यापार हय कोन अच्छा हय कोन बुरा हय ई सबपर ध्यान रखैत हुए भी हमसब समाचारपर ही निर्भर रहै छी काफी गन्दा इफेक्ट पड़ैय माहौल समाचार जब सुनै छी ने अपराधके अपराध जब होइए ने तऽ हमर सबके दिल बहुत छोट हो जाइए अपराधमे आम समाजिक जीवन भी बहुत तहस नहस हो जाइए विज्ञान तऽ काफी आगे बढ़ि गेल हय अपना भारतके भी विज्ञान ओकरा सलाम करै छी हम यहाँ के वैज्ञानिकके सलाम करै छी जेकि शिक्षा से ही बहुत बिकास भेलक हँ पहिले के भारतमे अब के भारतमे ई नया भारत हय नया भारतमे ई शिक्षाके मतलब इतना बढ़ायल गेलक हँ कुछ मोदी जी के भी हम धन्यवाद करै छी जे बेटी बचाओ बेटी पढाओ ई सबमे पढाइ बहुत जादा ध्यान देलन हँ ई पढाइ जब नहि होइतै तब विज्ञान नहि होइतै विज्ञान जब नहि होइतै तब हमर सबके मतलब भविष्य ने अन्धकारमे चलि जइतै राजनीति जे हय ई स्वच्छ होइके चाही निष्पक्ष होइके चाही जे अइमे कोइ भी जाति धर्म नहि होइके चाही ऊँच नीच नहि होइके चाही सिर्फ आर्थिक रूपसँ मतलब राजनीतिक होइके चाही जे आर्थिक रूपसँ ककरा हम सहयोग देबै ककरा सहयोग नहि देबै ई आर्थिक रूपसँ डिपेंड होइके चाही जातिवाद आब खतम होइ जाइ इहे हम कामना करै छी राज राजनेता उहे अच्छा होइए जे जातिवादपर नहि ऊँच नीचपर नहि एकदम ठोस निर्णय लेके आर्थिक रूपसँ लड़ाइ लड़ैए जय हिन्द जय भारत आओर स्वच्छ राजनीतिवला के हमसब जिन्दगी भरि सपोर्ट करब